साढ़े ऐरिये च ज्यादातर डोगरी बोली जंदी ते हां लोक जेह्के बाह्र कम्म करने जंदे ओह् लोक डोगरी दे कन्नै कन्नै हिंदी बी सिखदे किश किश लोक ऐसे बी हैन जेह्ड़े थोह्डी बहुती इंग्लिश बी सिक्खी लैंदे पर ज्यादातर लोक जेह्के न इत्थें दे ओह् डोगरी गै बोलदे न कम्म करने हां अगर कोई बाह्र पढ़ने जा दा तां उत्थां दियां लैंग्वेजिस जेह्ड़ियां न ओह् तां नेईं सिक्खी सकने बट हिंदी जेह्ड़ी ऐ ओह् पूरे देश च बोली जंदी ऐ ते इस गल्ला हिंदी जेह्ड़ी ऐ लोक न ओह् सिक्खी लैंदे दूआ अगर गल्ल करचै लोकें दी तां लोक बिलकुल आपस बिच्च डोगरी बोलदे ते बड़े शान कन्नै डोगरी बोलदे बड़ा गर्व लगदा उनें डोगरी बोलने कैं कि डोगरी जियां तुसें पुच्छेआ कि डोगरी साढ़ी मदर टंग ऐ तां उसी बोलने च कोई शर्म नी ऐ बच्चे जेह्ड़ा अज्जै कल्लै दे माता पिता ओह् हिंदी जरूर सखांदे कैं कि असें पता कि जियां जियां साढ़े बच्चे बड्डे होङन उ'नें अपने आप डोगरी सिक्खी लैनी कैं कि डोगरी इक ऐसी लैंग्वेज ऐ जेह्ड़ी अस घर अपने बिच्चै बोलदे रौह्ने ते इस गल्ला बच्चे डोगरी सखाने दी जरूरत नेईं पौंदी कैं कि बच्चें जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी अपने आप बल्लें बल्लें सिक्खी लैनी ऐ ते इस गल्ला लोक बिलकुल डोगरी बोलदे दूर दराज इलाकें च जां दूर दराज पढ़ाई गल्लै कम्म गल्लै जेह्ड़े लोक बाह्र जंदे ओह् हिंदी बी सिखदे अग्रेंजी बी सिखदे ते जेह्ड़े लोक बड़े खुश होइयै डोगरी अपनी जरूर बोलदे